आप उमेश बात कर रहें हैं आप से अभी मैंने नल बनवाया था आप हमारे घर आए थे गायत्री नगर से बात कर रही हूँ प्रिया पाठक जी जी जी जी जी जी माधुरी सदन से अभी आप परसों के दिन नल बना कर गए हैं लेकिन किस टाइप से बना कर गए हैं उस में से पानी अभी भी चु रहा है लीक कर रहा है बन्दीन अरे पाइप तो आप ही ले पाइप तो आप ही ले कर आए थे ये कौन सी बात हुई आपने बोला कि नहीं ये अभी अच्छी सर्विस देगी अभी परसों बनवा के गए लेकिन कोई मतलब का नहीं अभी भी लीक कर रही है टंकी हम पैसे नहीं देंगे जो भी होंगे जो भी है आप आ कर मेरा नल बना कर जाइए क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है नल पा टंकी नहीं भर पा रही है लीक कर रहा है तो कब तक आएंगे आप कब आएंगे तो आप अरे भैया तो ये बताइए हम कब तक हम क्या करें तो भैया बताइए हम कैसे करें आपको तो आना पड़ेगा आज आप किसी को भेज दीजिए नहीं तो फिर बना दें हमारा नाम क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है तो भैया आप ही बताइए हम करें क्या भैया कोई नहीं है तभी तो मैं आप अकेले रहती हूँ अगर कोई को बुला सके तो मैं आपको क्यों फ़ोन लगाती कल आप कब तक आएंगे भैया देखिए आप कुछ भी कर दें किसी को भेज दीजिए चाहे क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही हमारी टंकी नहीं भर पा रही हम को बहुत परेशान होते हैं और हम ड्यूटी वाले आदमी ठीक है कितने बजे तक आएंगे आप कल चलिए ठीक है तो हम ग्यारह बजे तक देखते हैं आने से पहले आप कॉल कर देना ठीक है धन्यवाद